जीअं त संगीतकार सां असांखे कोऑपरेट करणो पवंदो आहे ऐं बैंड बाजे संगीतकारनि सां असांखे सहियोगु करणो ई पवंदो आहे की चवणो पवंदो आहे हीअ बटण दॿाए हीअ बटण आहिस्ते कर हीअ बटण जोर सां कर हीअ ऐं जोर सां ॻाए आहिस्ते ॻाए इशारनि सां असां उन्हनि खे सम्झाइ सघंदा आहियूं ऐं असां उनसां कोऑपरेट कंदा आहियूं इशारनि सां असां उन्हनि खे स सहियोगु करे हुनजे इनमें शामिलु थींदा आहियूं